हम सब पहले लड़की लड़का की शादी करते हैं तो सबसे पहले अपना जो देवी देवता हैं घर में उसको पूजा पाठ करके तब उसको गीत ऊत उसको गाना ओना गाकर उसके बाद अपना लड़का लड़की को जिसको भी शादी करना चाहते हैं तो उसको तब गीत गूत गाते हैं पहले सबसे पहले उनको पूजो तब अपना गीत ऊत सब दियाद वाद को बुलाकर अपना गीत ऊत गाते हैं उसके बाद चार पाँच दिन होता है सब चीज़ गीत ओत गाने के पहले भगवान का उसके बाद जिसको लड़की के शादी करे या लड़का का तब उसको होता है गीत उसके बाद फिर जाने वक़्त उसको अराती बराती आता है बरात सजाते हैं तो फिर उसको गीत गाता है फिर भोले बाबा को मंदिर में प्रणाम करता है उस पर प्रसाद चढ़ाते हे रुपये चढ़ाते हैं साड़ी चढ़ाते हैं पार्वती जी को भोले बाबा को धोती मौली सब चढ़ाकर लड़का को प्रणाम करा के उसके बाद जाते हैं फिर माता रानी को मंदिर में जाते हैं तो फिर माता रानी को प्रसाद रुपया चढ़ाकर उसके बाद उसको साड़ी कपड़ा सब चढ़ाकर प्रणाम करके उसके बाद जाते हैं लड़का अपना शादी करने के लिए लड़की की शादी होती है तो फिर उसको प्रणाम कराने के लिए जाते हैं लड़का उधर से आता है तो फिर लड़का प्रणाम करता है घर में आता है तो फिर उसको मरबा पर बैठता है बीद बैवहार करके उसके बाद अपना पूजा पाठ करता है